न'खराव हौवा आरो हिनजाव सानैनिबो गाहाय हाबा थायो दा बियावहाय गाहाय हाबाया हिनजावफोरा न'नि संनाय खावनाय गथ' ग'थाय खांनाय साखोन सिखोन न'खरखौ लाखिनाय बायदिसिना मावनाय दांनाय गायनाय फुनाय बेफोरखौ मावनो गोनां जायो आरो हौवाफोराबो गाव गावनि खामानि न'खर सालायनो थाखाय आबाद मावनांगौ जायो साख्रि मावग्राफ्रा साख्रि मावनो गोनां जायो बेबादिनो न'खरनि खरसा फाथिफोरखौ बिसोरो दिरुनो बिबादिनो न'खरा सोलिलांङो न'खराव हौवा आरो हिनजावनि गेजेराव खामानिफोरखौ रानलाय लायनानै मावलाय लायाब्ला न'खरावहाय गोबां जेंना नुजाथियो मोनो होनोब्ला दानि जुगावहाय खामानिफोरा हिनजाव हौवानि जेबो सोमोन्दो गैला रावबो रावहाबो सम गैलाय लायला मानो होनोब्ला हिनजाव माहारियाबो बयबो साख्रि गोनां जाबाय बयबो साख्रियाव थांनो थाखाय खामानि हांसो हांसो जायो बिफोर बादियाव हौवा हिनजाव जेबो फाराग गैयाजासे हाबाफोरखौ जोङो मावनांगौ आरो गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगौ अब्लासो न'खर संसारा मोजाङै गोजोन जायो आरो जों गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगौ अब्लासो गोजोन आरो खौसेथिया फैयो बिनि थाखायनो न'खराव हौवा हिनजाव जेबो फाराग गैयाजासे हाबाफोरखौ मावनांगौ